जय झूलेलाल जय जय झूलेलाल छा था चओ तव्हां मूंसां तव्हां कहिड़े कम सां मूं वटि आया आहियो ॿुधायो तव्हां छा चाहींदा आहियो मां तव्हांजी छा मददु कयां कहिड़े रुप में मददु कयांव तव्हां पोलीस में विया हुया हा सही ॻाल्हि आहे त पुलिस वारनि तव्हांजी एफ आई आर माना दर्जु कयऊं हा हा बिल्कुलु त मां छा थी चवां तव्हां पुलिस में वञो तव्हां हुननि खे चओ की मूंखे एफ आई आर दर्जु कराइणी आहे त हूअ तव्हांजी एफ आई आर लिखंदा त हुननि खां हूअ कॉपी खणी तव्हां मूं ॾे अचो हुनखां पोइ मां तव्हांजे लाइ मददु करे सघंदमि छोकी एफ आई आर जे बग़ैर त न कोई बि केस दर्जु न थींदो आहे कॉर्ट में तव्हां पहिरियों हूअ एफ आई आर खणी अचो मां तव्हांजो केस मां खणंदीमांव तव्हां एफ आई आर पुलिस मां खणी करे हुनजी कॉपी तव्हां मूंखे खणी करे ॾियो तव्हां खणी अचो मूंखे केस त पोइ मां हुन केस खे मां हेन्डल करे सघंदमि इअं त मां तव्हांखे पंहिंजी फ़ीस हू सभु ॿुधाए छॾियांव हा त मां जेको बि केस खणंदी आहियां न त हुनजे लाइ मूंखे पहिरियों पंज हज़ार मूंखे तव्हांखे भरिणा पवंदव न त दादी तव्हां बि समुझो न की मूंखे बि पैसा ॿियनि खे भरिणा आहिनि मुंहिंजे हेठां बि माण्हू कमु था करनि त मूंखे हुननि खे बि पैसा भरिणा आहिनि थोरा घणा मूंखे बि ख़र्च पंहिंजा बि भरिणा पवंदा आहिनि ठीकु आहे हलो मां पंज हज़ार नथी वठां मां ॿ हज़ार ॾिजो मां त कुझु बि न वठांव पर मूंखे कुझु त पंहिंजे ख़र्चे लाइ बि खपनि मूंखे ॾियणा बि पवंदा आहिनि ॿियनि खे त कम माण्हू जेका करनि था हुननि खे ॾियणा आहिनि त तव्हां समुझो हा त मां चवां थी न तव्हां ॿ हज़ार ॾिजो पंज न ॾिजो बस हीअं कयो हा हा न न तां न खणी अचो एफ आई आर जी कॉपी त मां तव्हांखे हू केस मां विझी थी ॾियांव हुते कोर्ट में पोइ मां हुनजे अॻियां मां पाण ई कंदमि उहो तव्हां खणी ईंदव त मां पाण ई कंदमि हुनखां पोइ मां तव्हांखे ॿुधाईंदीमांव जेको अॻिते करिणो आहे न न न मां तव्हांखे हिकिड़ो आहे न हू आहे न हिकु आहे न ईंदो आहे पेपर उहो मां तव्हांखे उहो वठी ॾींदीमांव हुनखां पोइ उहो तव्हांजे मथां कोई बि इन अॻिते कारर्वाई न करे सघंदा आहिनि अगरि हुननि कुझु कयो बि न अॻिते हुननि खे सिधो जेल में पुलिस विझी छॾींदी तव्हां हुनजी चिंता न कयो ॾको न ऐं आहे न तव्हां हुनजे ख़िलाफ़ु कयो छोकी हुननि तव्हांखे हेॾो माना तव्हांजो चओ था घोटु खे हंयो अथईं लकिड़ा हंया अथईं ख़ून कढियो अथऊं तव्हांखे हुनजे अगेंस वञणु ई घुरिजे तव्हां तव्हां चिंता न कयो मां केस हेन्डल करे वठंदीमांव चिंता न कयो सभु सुठो थींदव हा हा न न ठीकु थी वेंदव सभु कुझु चिंता न कयो जय झूलेलाल